आङो सिगां फरायसालि फरायनाय समाव आखिनायखौ सोलोंखांबाय आरो अवार्कशपबो लाफेरबाय बे अवार्कशप लानायनि गेजेरजों आङो मोन्दांथिनो मोनो जे जे बे अवार्कशपनि गेजेरजों माखासे रोंगौथि मोनो जोङो बुजायनायफोरखौ सोलोंनानै जोङो गोसोआव लानानै जोङो मोजां सावगारि आखिनाय एबा आखिनायनि गेजेरजों जोङो सासे रोंगौथिगोनां जोङो सुबुं जानो हायो बिनिफ्राय सोलोंनानै जोङो माखासे मोजां मोजां जेरै सावगारिफोर आखिनाय जोङो नामदांखा जानो हायो बिनिखायनो आङो अवार्कशप लानायनि गेजेरजों बेफोरखौ मोन्दांथि मोन्दों आरो आङो आखिनाय क्लास एबा अवार्कशप लानायनि मोन्दांथिनिफ्राय आङो बेखौनो सोलोंनो मोननानै माने आङो मोन्दांथि मोन्दों दा बिनिखायनो माने आखिनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनो दा बे अवार्कशप लानायनि गेजेरजों जोङो माखासे सोलोंथाइफोराव माने जौगानो हायो